नमस्ते बताइए क्या चाहिए आपको

अनार सेब केला संतरा नारियल ज्यूस भी बनते हैं सेब का रेट सौ चल रहा है इस टाइम अनार डेढ़ सौ रुपये किलो केला अस्सी रुपया किलो है कि कितना लेना है उस बताइए उस हिसाब से करेंगे ना अच्छा चलिए आइएगा तो कुछ कम कर देंगे हाँ बहुत ही अच्छा है इस टाइम बहुत अच्छा आया है सेब बहुत अच्छे फल हैं संतरा भी है

हाँ तो लगा देंगे कम कम कर देंगे कुछ हाँ हाँ तो कुछ भी बहुत बड़ी नहीं नहीं उसमें भी हम कर देंगे सब आप तो डेली के कस्टमर हैं ना तो आपको कर देंगे पिछली बार से बहुत बहुत से लोग हाँ इस बार अच्छा आया पिछली बार वह गलती से दे दिए थे क्यूँकि बहुत से कस्टमर का आया है शिकायत ठीक है आपका सेब बहुत खराब है दोनों की सुविधाएँ हैं आपको जिससे करना रहेगा आप कर सकती हैं दोनों की सुविधा है

हाँ हाँ हाँ हाँ होम डिलीवरी भी हो जाती है ठीक ठीक आप हम बता दीजिएगा अड्रेस सेंड कर दीजिएगा हम बस भेज दें भिजवा देंगे जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर